सारें कशा जेह्ड़ा ऐहा मतलब अग्गें पिच्छे ट्रांसपोर्ट आह्ला जेह्ड़ा ऐहा जादैतर होंदियां बस्सां जां भी आई जंदा जां भी आई जंदियां ट्रेनां मतलब कम्म जेह्ड़े जादै इंया जादै जेह्ड़े ज्हाज होई गै जंदे बाऽ सारे ओह्दे बिच नेईं जाई सकदे ते जेह्ड़ियां कॉमन न ते ओह् बस्सां न ते ट्रेनां न बस्सें कन्नै कोई इन्ना याद कोई जुड़ी दी निं ऐ बाऽ ट्रेन कन्नै साढ़ा इंया बड़ा देलै दा रिश्ता ट्रेन दा सफर अगर जैलूं बी जियां चेत्ता करना होऐ ते असेंगी इयै चेत्ता औंदा की अस जित्थें घुम्मनै गी जंदे हे ते ओह् ट्रेन जंदे हे ट्रेनें दा सफर जेह्ड़ा होंदा बड़ा शैल होंदा सारे लोक जैलूं किट्ठे मिलियै जंदे ट्रेनै ई बेहियै ओह् रुट्टी खाना जां भी ट्रेनें ई ओह् औंदे किश किश बेचने ई बिच चाह् बिच कॉफी बिच काफी जेह्ड़ा खाने पीने आह्ले जेह्ड़े आंदे हे किश बेचने ई ओह् सारें कशा शैल होंदा हा जां भी रेलवे स्टेशन जाना ते ट्रेन दा इंतजार करना इक्क बारी केह् होया की साढ़ी ट्रेन गै मिस होई ही ट्रेन गै मिस होई ही ते असेंगी पता निहां की ट्रेन मिस होई पैह्लें ते रेलवे स्टेशन पर बड़ी चिर बड़ी चिर इंया कीती ओह्दी बड़ा वेट कीता ते भी ओह्दे बाद केह् कीता थोह्ड़ा डिसाईड करने दे बाद एह् सोचेआ कि चलो ट्रेन दोबारा अगर करनी पौग ते ओह् बड़ा लम्मा चक्कर पेई जाना ते अस केह् करने आं अस बस्सै च गै जेह्कियां रोड़वेज़ चलदियां बस्सें च गै अस केह् करने आं अस अपने घर चलने आं ते उत्थां दा अस भी ते इन्ना बड्डा लम्मा सफर ऐ ओह् ओह्दा बस केह् कीता भी अद्धी रातीं ऑटो करियै बस्स स्टैंड गे भी उस्सी उत्थें पता चलेआ कि जेह्ड़ियां बस्सां हैन जेह्ड़ियां आङन ते ओह् सबैह्रे सबैह्रे चलनियां ते पूरी रात जेह्ड़ी अद्धी रात ही असें कट्टी बस्स स्टैंड उप्पर बस्स स्टैंड उप्पर कट्टी ते ओह्दे बाद ओह् बस्सां आइयां रोड़वेज़ भी औंदियां भी उंदे बिच बैठे ते उंदे बिच अस बापस घर आये हे ते उंदा सफर भी बड़ा शैल हा की के ते ओह् बस्सै च असें इन्ना लम्मा सफर असें कदे कीता निं ओह् पैह्ली बार ही जेह्ड़ा पैह्ली बार ही जेह्ड़ा असें बस्सै बिच भी असें इन्ना लम्मां सफर कीता भी केह् हा बस्स बी भी जगह जगह रुक्कदी मतलब इंया थक्के दे होने उतरना भी उत्थें बी किश किश जां केह् केह् ऐ लैने आह्ला भी ओह् लैनी चीज़ां लैनियां चीज़ां ते बड़ा इंया मज़ेदार सफर होंदा ट्रेनें ते बस्सें दा ते सबैह्रे असेंगी पता की असें ट्रेनें ई बौह्ना ते असेंगी निंदर गै निं पौनी जादै सफर उत्थें जाने दा गै निहां एह् हा की ट्रेनें ई बौह्ना ट्रेनें दा सफर जैलूं पूरा पूरा दिन अस ट्रेनें ई बेहि्यै असें उतरना ते तैलूं बी सिर होंदा ओह् झूल्लदा गै रौहंदा अंऊ केह् करदी सारें कशा उप्पर जेह्ड़ा बर्थ होंदा में उप्पर जाइयै बेही जंदी मेरा जिन्ना बी सफर जादैतर कट्टे दा में ओह् उइप्पर गै सेइयै की के में थल्लै बेहियै डर बड़ा लगदा की के लोग बड़े चलदे रातीं ते मिगी थल्लै सोने गी बड़ा डर लगदा की मेरा कोई समान निं लेई जा जां कोई किश ते अंऊ केह् करदी सारें कोला उप्पर चली जंदी बैग अपना अपना सरैह्ना बनाई लैंदी ते बस्स उत्थें सेई जंदी ते उत्थें कोई टैंशन न इंया बंदा उप्पर पुज्जदा निं ऐ ते उत्थें कोई टैंशन निं ही होंदी ते इंया ट्रनां सफर ते बस्सा सफर इंया तुस मेरे कोला जिन्नियां क्हानियां सुनी लैओ ते अद्धी रातीं भी इनें लोकें सेई जाना बेही बेही ते असें जेह्ड़े मेरे इंया दोस्त होंदे उंदे कन्नै असें मस्ती करनी अद्धी रातीं बी ते जेह्ड़े असें एह् ट्रेनें दा सफर ऐ एह् असें इंया बड़ा खास ऐ ते उसी अंऊ कदें भुल्ली निं सकनी ऐं